रनिंग रनिंग म्हळ्यार एक जोक ऐसो मुळ्या आय आय लायक रनिंग

आय ऑल्सो लव रनिंग मायस आनी म्हुगे स्पोर्ट्सा हें पनिशमँट स्पोर्ट्स पनिशमँट ऍसो आनी सोदां तें म्हाका ऍश्कोन्न हांसपा येता आनी कोणूय ऍश्कोन्न को ऍश्कोन्न दिसती पडलो केळ्या पानान धांकून धांवलोलो आनी लोक मागीर म्हणटा गो बनाना गो बनना